ہاں تاریخ میں مختلف علاقوں کے درمیان تنازعات کے کئی مثالیں ملتی ہیں ایک مشہور تنازعہ ہندوستان کی تقسیم کے وقت ایک نو چار سات کے دوران پیش آیا جو برطانوی ہندوستان کی تقسیم کا نتیجہ تھا تنازع کی وجوہات مذہبی اختلافات ہندو اور مسلم کمیونزم کے درمیان مذہبی اختلافات شدت اختیار کر گئے تھے مسلمانوں نے الگ ملک کی خواہش کی جب کہ ہندوؤں نے متحدہ ہندوستان کا مطالبہ کیا سیاسی مفادات مختلف سیاسی جماعتیں اور رہنما اپنے مفادات کی بنیاد پر علیحدگی یا یکجہتی کی حمایت کر رہے تھے برطانوی پالیسی برطانوی حکومت کی تقسیم کی پالیسی نے بھی فرقہ وارانہ کشیدگی کو ہوا دی اور تقسیم کے عمل کو تیز کیا نتائج تقسیم ہندوستان دو آزاد ریاستوں بھارت اور پاکستان میں تقسیم ہو گیا تشویش اور عدم استحکام تقسیم کے دوران بڑے پیمانے پر تشویش تشویش اور افرا تفری پھیل گئی جس کے نتیجے میں لاکھوں لوگوں کو اپنی جگہ چھوڑنی پڑی تشویش اور انسانی نقصان تشویش اور تشویش کی وجہ سے ہزاروں افراد ہلاک ہوئے اور لاکھوں بے گھر ہوئے یہ تنازعہ علاقائی اور عالمی سطح پر ایک بڑا واقعہ تھا جس نے بر صغیر کی سیاست تاریخ اور سماجی ڈھانچے پر گہرے اثرات مرتب کیے